ہمارے یہاں صحت کے جو عام مسائل ہیں سب سے زیادہ یہ ہیں کہ ہمیں تازی سبزی نہیں مل پاتی تازہ پھل نہیں مل پاتا اور جیسے دودھ ہے پیور دودھ نہیں مل پاتا تھیلی کا دودھ ملتا ہے جیسے پہلے ہم گاؤں دیہات میں اپنے رشتے داروں میں جاتے تھے تو بہت اچھا دودھ ملتا تھا تازہ تازہ بڑا مزہ آتا تھا پینے میں اس طرح کے مسائل ہیں اور پھر شہروں میں لوگ زیادہ تر گلیوں میں کوڑا پھینک دیتے ہیں ان میں مچھر پیدا ہوتے ہیں اب وہ مچھر انسانوں کو کاٹتے ہیں اس سے بیماری پیدا ہوتی ہیں تو اس طرح مسائل ہیں بہت سارے صحت کے لیے